जोंना ओरैहाय चिरां बेंथलाव जाहैबाय माने दैज्लां समाव ओरैबायदि मावो मावग्रा आबादारिफोरा सिगाङाव माने हाखौ हालेवग्रोनानै हालेवनानै बिदिनो हाब्रु जाहोनानै हाब्रु जानानै बिदिनो आराम हाखौ सास बानाय नांगौ बानायनानै माने खोथियाखौ फोनांगौ आरो फोनानै दै एसे सोनानै माने खोथियाखौ फोनांगौ फोनानै माने जेब्लाना बे खोथियाआ एसे रज'बाय रज'नानै माने आराम बेखौ नायस्रो नायस्रो नायनानै बिदिनो फुनाय समाव फुनाय समाव माने दैखौ फोराननानै हाखौ स्र' स्र' खालामनानै एबा माबानानै फुजायो आरो सोरनाबा माने दै सोनानै इसे माबानानै फुयो ओमफ्राय बेफोरखौ गायनाय समाव ओरैबायदि एवग्रोनानै खारायनाय होनो खारायनायनिफ्राय माने खारायग्रोनाय माने हाखौ सिंखावजेननाय माने गोराखौ गुरै खालामनाय ओमफ्राय बेखौ गोराखौ गुरै खालामनाय माने आरो बेनिफ्राय माने सामार होनाय होननानै बुङो आबादारिफोरनि खामानि आरो बेयो बेयो मानि खारायनायाव जाहैबाय माने एसे हाब्रु जाहांबावनाय हाग्राखौ दोलो खालामहांनाय हाब्रुखौ ओमफ्राय बेबायदि मावनानै ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बर' होनाय होनो आरो बर' बर'आव माने मोनबाय आरो मोननानै गायजाबाय खोथियाखौ फुबाय ओमफ्राय गायबाय गायनानै बिदिनो माबाबाय नालाय आराम बिदिनो आलि खोयै मायै गायनायखौ बे थांलायबाय थांनानै ओमफ्राय बे माइआ जाबोबाय जानानै बेखौ गायखांजोब्बाय नालाय माबाबाय आरो गासैबो माबाहैजोबनानै फाथो सुनायखौ होनलांनो बावबाय आङो ओमफ्राय जेनेबा फाथो सुनाय दाननाय बेफोरबायदि जालायबाय सोरनाबा गदाय जाहैयो फाथो सुनायफोरा दाननाया गदाय जाहैयो बेफोराव आरो गायफिननांगौ जायो माइफोरखौबो बे गायनायफोरा गदाय जाहैबाय आरो माने माबाफोराव काटि मासफोराव एसे बिदांफ्रा फिसा फिसा जाहैबाय माबानो मोनासै नालाय माइआ जानो मोनासै नालाय बिसं जानो मोनासै बेवहाय माइफोरा एसे खमजुरि जाहैयो फाथोआव माने सुयो सुनानै फोरानलायबाय बिदिनो उनाव आराम बिदिनो फाननानै बेफारिफोरनो जासिखानानै सुनानै हरो बेखौ मावखांनाय लोगो लोगो आरो बेसर आरो माबा सबाय सिबिं खुबैयो बेखौ मावखांनायनि लोगो लोगो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मेसें मोनहैबाय नालाय मेसें मोननानै माइआबो मोनहैबाय सबाय सिबिङाबो मोनबाय बेजों बेजों ज' जाजोब्बाय दानाबा बेफोरबायदिनो ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुंनोसै आरो गय गोरलै जानाय बेफोरबायदियाव माने बैसोर बाथौ हारिफोरा माबाबाय बाथौ होबाय ओमफ्राय ब्रह्मफ्रा ब्रह्म जैग्य' होनानै जाबाय बे ओंखाम गोरलै बिफां लाइफांनि गोरलै जाजोब्बाय नालाय बेखौ जाबाय बिदिनो फुजा होयै होयै जायो आरो ओरैनो जाया मानसिफोरा बेखौ गायखांनानै आरो बेफोरबायदिनो मा मावनांगौ बिदिनो मैगं थाइगं आरो सुरु लाफिननोसैलाय मैगं थाइगङा बिदिनो लाइ लाफायानो जाहैलायबाय दैज्लां बायबाथाय लाइ लाफा बेफोरबायदिनो अनेक रोखोम कबि फान्थाव बायदिसिना अलकबि बायदिसिना गाजर गुजर बेफोरबायदिनो जाहैजोब्बाय आरो मेसेंनि मैगं बोथोरा बेनो जाहैबाय बेखौनो जानानै दुन्दिया बायदिसिना फोनानै बेफोरबायदिनो आलु बायदिसिना गोदान गोदान मैगं बेफोरखौ मोनजाजोब्बाय आरो जायैनो जायैनो बेफोरबायदिनो आरो दैज्लां फैफिनबाय बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां गायनायनि सुरु जानोसैलाय आरो गय गायनाय माबा मोनसे बिफां गायनाय थालिर बायदिसिना गायनाय बेफोरबायदिनो गायनाय बेफोरबायदिनो जाजोबलाङो बेखौ गायनानै आरो बिदिनो थाङो थाङा बेफोरबायदिनो जोथोन लानांगौ जायो जोथोन लानाय समाव बेफोरबायदिनो बबेबा थांबाय बबेबा थाङा बिफां लाइफांफोराबो बबेबा खमजुरि जायो नालाय बेफोरबायदिनो माबालाङो आरो गासैबो माबा गासैबो बिदिनो नायनांगौबो जायो मानसिया जिखौ गायो बेखौ जोथोन लायाबानो जेबो बुस्तुआनो जाया जाहैबाय बेफोरबायदि नङाबानो बिफां लाइफांफोराबो थाया बेरा बायदिसिना होबासो थायो मोसौ मोसाफोराबो जायो नालाय बिसोरबो बिसोरबो अमाट बुस्तु जेखौनो मोनो बेखौनो जायो बिसोरथ' बबेयाव बुजिनो मानसिया जोथोन लाबासो मोसौ मोसाफोराबो खानानै दोनबासो बिसोरबो थायो मानसिया हगारनांगौबाथ' बिसोरो मालायनि आबादबो मोन्थिया माइ दै मोन्थिया जाग्लुंहैजोबो बेफोरबायदिनो जाहैजोबो गासैबो